जी हस्तकला आनी कला म्हणजेच आमची संस्कृती आतां हांयें अशें किद्याक म्हटलें म्हटल्यार समज तर कुळम्यांचो नाच धरा तुमी जाल्यार तो कुळम्यांचो नाच आमकां दाखयता की कुळमीं म्हणोन कोण तरी आसलीं तीं अश्यो साडयो न्हेसताल्यो तेंचें अशें भांगर घालपाचें हें आसलें मागीर दर एक कला जी आसा ती आपली आपली संस्कृती दाखोवन दिता पयलीं लोक कशे आसले तें तुमकां त्या कले वयल्यान कयटा आतांचे लोक तितले ते कलांक महत्व दिना आनीक तें अशे चिंतता की ही कला खूब ओल्ड फॅशन आनी आतां आनी हें कोण करता पूण खरें म्हटल्यार तीच आमची संस्कृती आनी आमी आमच्या संस्कृतींत विसरोंक जायना ते खातीर आमी आमची हस्तकला आनी कला सुद्दां विसरोंक जायना कारण तीच आमची संस्कृती आनी आतां खरें म्हटल्यार तीच उरल्या खुबशे लोक आपली संस्कृती विसरोन गेल्या तेज्या लागोन ती एटलिस्ट संस्कृती याद तरी उरपाक हें कला आनी हस्तकला आसा